माइ आबाद मावो आरो जोंहा माइ आबाद मावो मावनायावथ' मावआनो नाथाय माइ आबाद मावनाया बिराद गोब्राबना बा बारे माइ आबाद मावनायाबो गोरलै नङा जिबायदि एम्फौफोराबो जालाङो मुजाकाता जायोनो मायाबा मुजाकातानो मुजाकाताबो जायो आरो मुजाकाताबो जायो जायो आरो मायाबा गोजा गोजा माबा जालाङो बायदि बायदि माबाजों माइ आबाद मावनायाबो नस्थ'सो जाजोबथारो एखेबारे माइ दैखोनो मोजांखोनो मोनथारा आरो आरो बिथिंहाय माबा मैदेरफोराबो बिथिं डिसटार्ब खालामो जाफायो मा बुंनो मैदेरफोरखोबो होबथानो हाया बिफोरबो जाफायो पाहार खाथि आरो मोसौ बोरमाफोरालाय जि डिसटार्ब खालामखायो बारि हेंग्रा होब्लाबो थाया ओरैबायदि डिसटार्ब मोसौफ्राबो बोरमाफ्राबो ओरैबादि खायसो खालामसोयो आरो होआब्लाबो जाया डिउटिब्लाबो जाया न'आवहा

न'आवहा सासे न'आव थाब्लाबो आरो दुब्लियाव थांबाय थानो हायाना नायबाय थानो हाया गोजान जायोना दुब्लियावबो आरो बिदि आरो बिनिखायनो मोसौ बोरमाफोरखौ नायसननो हाया ओरैबायदि ग्लाब ग्लाब जालांजोबो मा खालामनो बिराद दुखुनांथावसोलै आबाद मावनायाबो एखे आरो खुनुरुखमै दै सै होनायालाय दैयाबो बायनायसो दैयाबो बायनायसो एखे मटर नङाब्ला जाया मटरजोंसो गायनांगौ आबादखौ खालामनांगौ मटरदोसो होबाय थानांगौ दैफोरखौ इनिफ्राय आरो दैथ' होयो होयोनो आरो निकायनोबो नांगौ हाग्रा जासोयो ना मुलि होखाब्लाबो आरो निकायनो नांगौ जायो हाग्राफोरखो जि जाखायो मुलि होब्लाबो आरो निकाय हाजिरा लानानैहै निकायनांगौ जायो हाजिरा थाङो बिदि आरो बिराद खस्थ'सो आबाद खालामनायाबो थेवबो थेवबो आरो मावाब्ला जाया बेफोरखोनो जों गामि हिसाबै गामि एरिया मावनानै जानांगौ जायो आबादारिफोरा जों आबादारि नालाय माइफोरखोनो गायना फुना जायो बिदि आरो बेफोरखौनो मावना जायो जोङो

इनिफ्राय आरो माइ हानाय समावहा होमब्लानि समावबो जि बिदानखोनो अरस' अरस' जायो माबा एम्फौ होनो बेखौबा माबा हासारनिफ्राय फायफानाय होनना बुङो हासारदो फायफानाय हासारावनो जायो बे एम्फौआ होनना बुङो ओरैबायदि जायोना एम्फौआ बिदानखोनो अरस' अरस' जाजोबलाङो ओरैबायदि बापरेबाप बिराद खस्थ' दुखुनि गेजेरजोंसो खिथिखो बोखांना लानो हायो गोथां गोब्रां गोथां गोब्राम हानांगौ जायो माइफोरखो नङाब्लाथ' गैला मोनहोथारोब्ला एसेबो मोननाय नङा आरो ओरैबायदि जाजुफबलांथारो बिदानखोनो अरस' अरस' होख्लाय जाखायो ओरैबायदि दुखुनांथाव मा खालामनो माइ आबाद मावनायाबो ओरैबायदि खस्थ' आरो बिथिं हाजिरा खामलायावबो थाङो आरो माइ हानायावबो थाङो माइखोबो हाहो खामलाफोरनो अथ्र'स' बिगायावनो आरो मेचिन मोनोब्लाथ' मेचिनदो हाहोयो हानाय नाखानाय आरो बिसोरनिया बिसोरनियाबो दुइ हाजार मेचिनदो हानायाबो बिराद माबाखा आरो माइ हानायाबो माबा माइ आबाद मावनायाबो मावनांगोन नों आबाद मावनानै जाग्रा मानसि मुला मुल मोनाय बायदि जायो आरो खस्थ' मावना दांनाब्लाबो बेंकआव दोननाय बायदि दोनथुमनाय बायदि जायो आरो मुला मुल मोननाय बायदि जायो आरो बिदि आरो माइ आबाद मावनायाबो बेखिनियानो आरो